میرے علاقے کے آس پاس میں بہت سارے آرٹ اسکول اور کالج ہیں جو اکثر و بیشتر پروگرام وغیرہ کا انعقاد کرتے رہتے ہیں اور آرٹ کی مختلف شکلوں کا نظارہ پیش کرتے ہیں وہاں پر بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آرٹ بھی سکھایا جاتا ہے جس سے بچے آرٹ کے میدان میں کافی آگے نکل رہے ہیں اور وہ بچے دنیا کے سامنے اپنا لوہا منوا رہے ہیں کیونکہ آرٹ ایک ایسی کلا ہے جو پوری دنیا کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے اور پوری دنیا ایک خوبصورتی سی نگلے لگنے لگتی ہے